आं जेब्ला मेट्रिक होनो थाखाय थियारि जादोंमोन बै समावनो आं इगजामनि दाननै मास मोननै सिगांनो आं जोबोरैनो लोमजादोंमोन आं सिन्था खालामदोंमोन जिउआव आं मेट्रिक आनजादखौ फास खालामनो हागोन ना हाला मानोना आंनाव थाइफद लोमजानायजों आङो सिखारनोबो हाया आरो जानो लोंनोबो हाया जादोंमोन नाथाय बे समावनो आङो मास मोननैनि गेजेराव देहाखौ जोबोर नो जोथोन लाखिनानै आरो नाजाथाबनायनि गेजेरजों आङो फरायनो जोबोरैनो नांथाबदोंमोन आंहा राहा गैलियामोन आं मेट्रिक आनजादखौ फास खालामनो थाखाय नाथाय आङो सिगांनि समाव एसे एसे फरायबोबाय थाखानायखाय बांद्राय गोरा जानाय नंलिया साननानै लोमजानाय देहाखौबो लानानै देहाखौ एसे मोजां मोनब्लानो एसे एसे फारायदोंमोन जिउआव आं बे आनजादखौ फास खालामनो हागोनना हाया फारसेथिं आं लोमजानाय देहाखौ लानानै बोरै फरायबावगोन आरो बोरै इगजाम हैबावगोन फारसेथिं आंहा दान मोनसेल'सै दान मोननै मोनथामनि सिगांनो आङो लोमजानानै दंसै नाथाय दान मोनसेल'आवनो आं बोरै फरायनानै फास खालामनो बेखौ जेब्ला आं सिन्था खालामै खालामै आंनि देहाखौ नाइयै नाइयै आङो गावखौनो गाव लोरबां मोनदोंमोन नाथाय आं जेब्ला देहा इसे मोजां मोनो नाजाथाबनायनि गेजेरजों आङो फरायनानै जिउआव आं गेदेर मानसिफोरनि थुलुंगा खांनायखौ मोननानै थुलुंगा बाथ्रा खोनानानै आङो नाजाथाबनायनि गेजेरजों लोमजानाय देहाखौ लानानैब्लाबो आङो फरायसोमदोंमोन इगजामनि सिगां आङो जेब्ला लोमजागायो अब्ला आंनाव गोसोयाव जोबोत गोजोननाय जायो आरो आं जा फारायनानै मोनदों जा हादों बिजोंनो इगजाम होनानै आङो जेंनो गोनां सानखांथि एबा खामानि मोनदां मोनदांथिखौ मावफुंनो थाखाय आं नाजानायनि गेजेरजों बे मेट्रिक आनजादखौ आं फास खालामनो हादोंमोन मानोना जिउआव नाजानाय थायोब्ला बयहाबो जायो मानोना जेंना जेंसिया बयनावबो फैखायो